ड्राईवर साहेब अहाँ कतऽ छी हम अहाँके अते कालसँ फोन कऽ रहल छी अहाँ फोन नहि उठा रहल छी हम अहाँके कहने छलहुँ दस बजे तक अहाँ कोनो हालतमे हमर घरपर पहुँचि जाउ हमरा डॉक्टरसँ देखे बाक लेल जयबाक अछि अहाँ एखन तक नहि पहुँचलहुँ अहाँ कते कालमे पहुँचब आओर आरो देरी लागत तऽ अहाँ कहि दिअ हम दोसर गाड़ी कऽ लैत छी किएक कि डॉक्टरके तऽ हम टाइम नेने छी हमरा तऽ ओइ टाइममे पहुँचबाक अछि अछि